इत्थै ते गवर्नमेंट दियां स्कीमा बड़ियां आई गेइयां जि'यां गैस चूह्ले आह्ली आई गेई ही पिच्छें जेही फ्ही बाथरुम दियां आई हियां बाथरुम बनाने गी असें गवर्नमेंट ने हैल्प करनी उनें असें गी मतलब पता नेईं किन्ने किन्ने पैसे दित्ते होने मी इन्ना चेता नेईं मी लग्गै दा दस दस ज्हार रपेआ दित्ता हा ते उस स्कीमां कन्नै लोकें गी बड़ा जैदा बैनिफिट आक्खो बड़ा जैदा फायदा होएआ हा एह् जेहड़ी स्कीमां न बड़ी शैल ना लेकिन अजकल गवर्नमेंट जेहड़ी ऐ मतलब कोई स्कीमां नेई कड्ढै दी कोई किश नेईं होआ दा होंदा बी है ते लोग आखदे नेईं में नेईं है हून जि'यां पिच्छें नेह् ओह् गैस चूह्ले आह्ली चलै दी ही ठीक ऐ ते ओह् होई लेकिन हून दिक्खो हां गैस दे रेट किन्ने बधी गेदे न